जिते मां नौकरी कंदो आहियां कॾहिं कॾहिं मत भेद असांजा जाम ॾुखिया थी वेंदा आहिनि साहिबनि सां ऐं साथियुनि सां या अहिड़ो वक़्तु ईंदो आहे की मां किथे ॻाल्हाइण जे तकलीफ़ में थी वेंदो आहियां पर थधे दिमाॻ सां मां प्रॉब्लम खे सम्झंदो आहियां छा प्रॉब्लम आहे ऐं दिमाॻु थधो रखंदो आहियां जंहिंखे जेको कमु कराइणो आहे जंहिंमें जेतिरी शक्ति आहे उनखां ओतिरो कमु वठंदो आहियां त उनसां उहो बि संतुष्ट थींदो आहे ऐं मुंहिंजो कमु बि थी वेंदो आहे ऐं मतभेद बि न थींदा आहिनि